ओ हेलौ औ सार औ औ औ औ औ ओम ओम ओम आदसा बेबायदियाथ' जोंनि जायगायावथ' सार होननो थाङोबा बे कमिउनिटि इसुआ जायनोखि आलादा आलादा जाथिफोरजों दोहोरोमनि लानानै बेफोरबायदि रोखोमनियाथ' बिराद खोनाखायो नङा होम्बा जेनेबा पलितिसियान्स हिसाबै नोंसोरबोथ' मिनथिखाबायानोखि जेनेबा भ'टनि समाव मानसिफोरनिया जेनेबा सेन्ट्रेल लेबेलाव नायनो थाङोबा हिन्दु बा खृष्टियानिथि मुस्लिम्स बेफोरबायदिखौ दिबाइद खालामनाय नङा होम्बा बेफोरबायदि बुसथुआथ' बिराद जायो माथो जेनेबा नोंसोरो पलितिसियान हिसाबै एसे सलब खालामनो माबायदि टारगेत लागोन जेनेबा साननानै नायोबा बेथ' मोनसे नङाबा ओ होम होम होम होम ओम ओम ओम ओम होम होम ओम ओम ओम ओम ओम ओम बेबायदि आरो खिन्थु आइ थिंक ओम जेनेबा आंनि साननायाव बेफोरबायदि बुसथुआ गोजौनिफ्राय फैयाबाबो ग्राउन्ड लेबेलनि जायनोखि बिराद जेनेबा पलिटिक्सजों नांथाबग्रा जेनेबा नोंसोर दाथ' जेनेबा गिदिर पलिटपसियान जाबाय नोंसोरनि आनदाराव मावग्रा सोरबा सोरबि जायनोखि मोजाङै इदुकेस'न खौ लानाय मोनै मानसिफ्रा बेफोरबायदि बुसथुखौ क्रियेत खालामो खोमा ना जायनोखि ग्राउन्ड लेबेलाव बिथ' जेनेबा आरतिकोल सेबेनथिनखौ भाय'लेसन खालामनाय जायो एब'लिसन अफ जायनोखि ओ आनतासिब'लिति मोनसे रोखोमनि दं नङा होम्बा बे बुसथु'निबो फारसे साननांगौ जायो आरोखि आंनि साननायसो औ औ औ औ औ औ औ दे सारमोना ओम सारमोना बेखौ एसे माबा ग्राउन्ड लेबेलफोरनि मानसिफोरखौ एसे बुजायना होबानो जाबाय नङाबा औ दे होमबालाय सार औ औ दे सार होमबालाय औ दे गोजोननाय थाबाय सार